गले को की ख़राश को ठीक करने के लिए हमें काढ़ा बनाना चाहिए काढ़ा पीना चहिए इससे गले का ख़राश ठीक हो जाता है जैसे कि हमलोग काढ़े में काढ़े में मरीच जीर जा तो इलायची लौन्ग और अजवाइन डाल करके अदरक डाल करके हमलोग काली मिर्च डाल करके काढ़ा बनाते हैं और उसका गुड़ डाल देते हैं उसमें वह अधिक से अधिक फ़ायदा करता है गालिक गले की ख़राश के लिए और जुक़ाम उक़ाम के लिए भी इससे अथु होता है बहुत ही लाभकारी होता है यह ठण्डियों में हमलोग अधिकतर इसका इस्तेमाल करते हैं और जब भी कोई गले में दिक्कत आए चाहे चाहे सर्दी जुक़ाम हो जाए उसमें हमलोग यह काढ़ा बना करके अधिकतर पीते हैं ठण्डियों में हमलोग थोड़ा अजवाइन डाल देते हैं उसमें और गर्मियों में रहता है तो हमलोग थोड़ा यह पानी अदरक जमा ला इलाइची लौन्ग इलाइची उसको डाल करके काढ़ा बनाते हैं सरद गरम के मौसम में इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाता है और इससे गले की ख़राश भी ठीक हो जाती है इसमें हल्का सा गुड़ डाल दें और इसको पका करके पिएँ और नहीं तो थोड़ा सा दूध में हल्दी अजवाइन अदरक और लौन्ग इलाइची डालकर के दूध में भी पका करके इसको पीने से गले की ख़राश ठीक हो जाती है और अच्छा हो जाता है और थोड़ा बहुत में अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमलोग ऊपर ऊपर से थोड़ा विक्स लगा देते हैं और काढ़ा पीते हैं इससे हमलोगों को गले की ख़राश से आराम हो जाता है